आंनि धोरोमाव धोरोमारि मावथाइजों लोब्बा गोनां मेथाइफोरथ' गैया बेनि अनगा आङो जोंनि धोरोमा ब्रम्ह धोरोम ब्रम्ह धोरोम बाबो जोंहा गुरु दङ जों गुरुनि नियम बायदि जोंहा ब्रम्ह धोरोमनि मोनसे जोंहा ब्रम्ह धोरोमनि एक्सट्रा नियमफोर दङ जोंनि धोरोमा जोंनि धोरोमनि फारसे आं जे धोरोमखौ जोंनि धोरोमनि फारसे आङो बुंनोसै आङो जे धोरोमखौ फिसायजों संसार जानायाव आं जे धोरोमखौ मोनफैदों आं बे धोरोमखौनो मोजां मोनो बे धोरोमनि फारसेनो आङो एसे बुंनोसै जोंनि धोरोमा ब्रम्ह धोरोम ब्रम्ह धोरोम ब्रम्ह धोरोमबाबो जोंनि धोरोमा आवहाथि सावग्रा मानो होनोब्ला जोंहा ब्रम्ह धोरोम बाबो जोंहा बाथौ दङ बाथौनि अनगा जोंहा सब समाय जोंहा ब्रम्ह धोरोमनि नियम बायदियै जोङो गोबां समावनो जोङो बिसथिबार अमाबैसा एकादसि पूर्णिमा गोबां समफोराव जोङो बेफोरबायदि दिन फैयोब्लानो जोङो फुजाखौ बाथौआव थानसालियाव जोङो फुजाखौ होयो बेनि उनाव जोङो बोथोरनि बोथोर बोसोर गोदाननि नामाव जोङो प्रायश्चित होयो खालाय दैफोन जानाय लोंनाय सुवा सुथिनि थाखाय जोङो प्रायश्चित होयो प्रायश्चित होखांनानै प्रायश्चित होखांनायनि उनाव जोङो जोंहा गुरु दङ गुरु लानानै जोंङो बोसोर गोदाननि नामाव आवहाथि सावस्रांनाय जायो आवहाथि सावस्रांनाय जायो मानो होनोबा जाहाथे जिउआव संसार जानाया सुखुगोजोन धोरोमजों थाङोब्ला जिउआ सुखुगोजोन सान्ति जायो जोङो बिनि थाखायनो जे आंनि जिउआव जे धोरोम दङ आं बे धोरोमखौनो मोजां मोननानै आं बेजोंनो सिबिलाङो सिबिलाङो आरो सिबिलांगोन आरो बे धोरोम जोंनो आङो दिनै बे धोरोम खौनो आङो मोजां मोनो जोंनि धोरोमा ब्रम्ह धोरोम बेजोंनो जोंहा बोथोरनि बोथोर जोंनि न'खराव उसुबिदाफोर जायोब्ला लोमजा साजा जायोब्लाबो जोंहा गुरु लानानै हम जयग'ति सावस्रांनायजोंनो जोङो एसेब्लाबो जोङो रैखा मोननो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोंहा न'खराव माबाफोर माबाफोर उसुबिदा सम बोथोराव माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला जोङो जानागुरुखौ लेंहरनानै जोंनि धोरोम बायदि जोंनि धोरोमनि नियम जों हमजों जयग'थि सावबाय हम जयग'थि सावनाय लोगो लोगोनो जोङो गुरुनि गुरुनि हम जयग सावनायजोंनो जोङो गोसोखौबो सान्ति मोनो दा बेखायनो आं बुङो जि ब्रम्ह धोरोमजों दासान्दि थांनानै दङ ब्रम्ह धोरोमखौनो दा लानानै बेखायनो आङो बे ब्रम्ह धोरोमखौनो मोजां मोनो